हैलो नमस्ते हां जी बोलो हां जी मिली जाने कदेहा रेट चाहिदा तुसें बोलो पंदरां ज्हार कोला शुरू ऐ ज्हार कोला थोह्ड़े सस्ते न पच्ची ज्हार आह्ला शैल कपड़ा मिली जाना थुआनूं अच्छा अच्छा ते साढ़े कोल लक्ख धोड़ी दे होंदे ते तुस दस्सो केह्ड़ा रेट तक चाहिदा थुआनूं ते किन्ना बजट ऐ थुआढ़ा ठीक ठीक ऐ ते तुस सारें आस्तै लैने फैमली आस्तै जां सिर्फ तुसें लैने कल्ले अच्छा अच्छा फैमली दे लेई ले बाकी कपड़े हैलो फैमली दे लेई ले न अच्छा आओ मिली जाओ साढ़ी दकान उप्पर सूट बी ऐ सूट बगैरा सब मिली जाने साढ़े कोल साढ़े कोल साड़ियां बी ऐ ब्याह् आस्तै सारे कपड़े गै थुआनूं जेह्ड़ा रंग चाहिदा ओह् बी मिली जाह्ग नमें डिजाईन आए दे न हून कल गै माल आया थोह्ड़ा बाह्रा दा ठीक ठीक ऐ चलो कोई निं मैडम जी आई जाएओ तुस दकानै उप्पर